ہیلو جی یہ زومیٹو ریسٹورن سے بات ہو رہی ہے میں نے یہاں آڈر دیا تھا اپنا پیکیج منگوایا تھا جس میں برگر وغیرہ آنے تھے آپ نے اس کے بجائے دوسرا پیکیج بھیج دیا ہے آپ نے آڈر غلط لے لیا ہے آڈر تو میں نے آپ کو برگر کا دیا تھا لیکن آپ نے اس میں رول وغیرہ ڈلیور کر دیے ہیں تو اس کے لیے آپ کو واپس لینا پڑے گا اس کی بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم کو یہ سب ہم یہ یوز کھاتے نہیں ہیں اس میں ہم نے جو آڈر دیا تھا ہم کو وہی آڈر چاہیے تھا آپ نے غلط آڈر لے کے ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کیا ہے منی بھی ویسٹ کی ہے آپ اس آڈر کو ریٹن کر لیجیے آپ کی بہت ریکویسٹ ہے ہماری طرف سے اس لیے آپ اسے لے لیجیے یہ ہم رکھیں یا کیا کریں اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں آپ واپس کیسے کریں گے اس کو آپ واپس لے لیجیے اس کی مہربانی ہے